आं ना हमनायनि सोमोन्दो बुंसै दे माबायाव बिलोआव थाङोमोन जोङो ऐइ सिमला खाथियाव फख्रियाव हमनो आरो दै माबानाय बिलो गिदिर गिदिर दं र' दहा दुब्लि इयाव जोङो जेखाइ लाना गुरनो थाङोबा बे मेथ'खाखो बोबाय मेथ'खा बोनानै थेबाय दब्लायसे खालायबाय थेनानै नाखौ गुरबाय इयावनो माला माबा गोरि सिंगि मागुर खुसिया मायनि मोनो जोङो आरो फिथिख्रि गिदिर गिदिर मोनो इखौ फाननो लाङो साद्रि शगाव आग्लानि दिनाव दाम गैयामोन फुवा बिस थाखा फन्द्र' थाखा आरियावनो फानोमोन जोङो नाखो आमफ्राय मोजां मोजां ना मोनबोनाय गारनाय जोङो थांनो मोजां मोननानै आरो थांबाय थायो गुरनो फानफैबाय थायो जोंफोरा ना गुराबा उफायानो गैयाना जों ना गुरै गुरै इनि इदि फानै फानै खर'स खालायोमोन जोङो खस्त' मोनना जोंफोदनि नख'रा इखायन्थ' जोङो ना गुरनानै ना बेफार खालायनानै जायो मा माबा मोनो ना गोरि मोनो मागुर मोनो सिंगि मोनो खुसिया मायदि मोनो जोङो बिलोआव गुरनो थांबा बेफोरखोनो लाबोना फान्नानै जोङो नख'राव जानाय लोंनाय खर'स खालायो जानाय लोंनायाव खर'स खालायाबा जों सलायनोनो हायामोनना गोदो बिनो फवा बिस थाखा फन्द्र थाखा इयावनो फाननांगौ नाखोबो जोङो माइरं दामाबो जादो बुजा माबावनो सेरसेयावनो फन्द्र शल्ल' ओरै थाङो माइरंनि दामाबो इफोरखोनो जों खस्त' खालाय खालाय ना गुरै गुरैनो जायो ना गुरनो मोजां मोनो जोंनि फिबायदि फान्नो हानायखायनो फानै फानै जों खर'स खालायनो मोनो ना बेखायन्थ' जोङो नाखौ गुरो ना गुरनानै जों लाबोयो गोजान गोजानावबो थाङो जोङो ना गुरनो दा नै सिमला बैनाव फिसौ गुरो आरैया माबा मानि थाङो जोङो ओइ जा फिथिखैबो थाङो ना गुरनो फाथिनिफ्रायबो लाबोयो जोङो खावै गोरि मागुर सिंगि खुसिया लाना फाइयो जोङो आमफ्राय फान्ना जाफैयो फान्नानै बेखोनो जों खर'स खालायो खर'स खालायना जोङो नख'राव फिसा फिसौ जानांगौ जायो ना खर'स खालाय खालाय आरो थांलाय फैलाय गारि बारहाबो लायो थांनायनिबो फैनायनिबो गारि बारहाबो नांगौ ना गुरनो थांबाबो जों मुस्रिजोबो हायखाङो मबबा समाव जों जेखाइजोंबो गुरो बिदि खालामबाय थायो जोङो बिदि खालायाबा जाया ना जोङो जों बिदि खालामो दा आरो ना गुरनायखो जोबथ'बाय दे बिना फख्रिया आर गोथौ गोथौ मेथ'खाबो दङ इ मेथ'खाखो जोङो गोरनाफा बिखाफा जानायालागि मथे'खाखो मुस्रिजो बोयै बोयै लाबोनांगो इ मेथ'खाखो लाबबाथाइ नाखौ जांख्रिबा हायबाइ खुसिया सिंगि मागुर गोरि इ माखा फैबाय बोथिया थरिमानि नाखौ मोजां मोजां मोनो मेथ'खा बोबा बिखासे गोदनासे मेथ'खाखौ बोनांगौ जोङो फख्रियाव मालाइनि फख्रि फख्रिसो थांनांगौ जोङो फाथियाव आमफ्राय इसोरबो बोनो होयो र' मेथ'खाखो जों मेथ'खाखौ बोस्रांनानै होबो जायो गिरास्थ'नोबो दा बिनि बि फख्रि मोनसेना जोबदोबा आर फख्रि मोनसेखो हहैलायबाइ दांहैलायबाय जोङो साब्रै साब्रै नांगौ मुस्रि गंसेयाव मुस्रियाबो मा थाम्फै सोंनाय मुस्रिसो बिखोसो नांगौ हायागारा थिखांनांग' जों मेथ'खाखो बेसे गुगु गागा जायो गोजां बोथोराव गोदनाफा मानि फख्रियाव हाबनांगो जोङो बेफोरबादि लायाबा जाया जोंनियाबो उफायानो गैया जोंहा फानो जोङो दायरेक्टहै बिदि जोंनाव ना मोनामोनना एसे गोजानाव थाङाबा खाथियावबो मोनामोन मालाय गामियाव नागिरहैयाबा मालाय गामियावनो नागिरनो थाङोमोन जोङो गारि गाखो गाखो गारि गाखोनानै नागिरहैयोमोन जोङो नाखो होमबासो मोनोमोन जोंनि जागायावथ' बिलो गैया बागाजानि जागायाव जों थानांगौ एकके पातसाला खाथिहालागै थाङो जोङो होमबासो नाखौ मोनो जोङो पातसाला लेर गारि खाथिहालागै थाङो जोङो ना गुरनो गामियाव बिलो गोयैखायनो नाखौ मोजां मोजां मोनबोयो गोजाननि गोजान सानसे सानसे मोनालायो र' ना गुरनाया मोनाजासे हबाय फायबाय ग्रोब सारिथाबा मोनफैबाय बिदि जायो जोङो